ہیلو کیا آپ سویگی کسٹمر سروس سے بات کر رہے ہیں میں کشور بات کر رہی ہوں جو کہ میں نے آپ کے سویگی ایپ سے ایک ابھی آرڈر کیا تھا چکن بریانی میں آپ کی ڈیلی کسٹمر ہوں ڈیلی کچھ نہ کچھ آرڈر کرتی رہتی ہوں آپ کے یہاں ایپ سے تو مجھے اپنا آرڈر کینسل کرنا ہے چکن بریانی مجھے کینسل کرنی ہے تو اب میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا آرڈر کینسل ہو جائے اور آپ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ ایک بار دیکھ لیں کہ میرا آرڈر کینسل ہوا ہے یا نہیں کیوں کہ مجھے یہ آرڈر نہیں چاہیے اب آپ میرے آرڈر کو کینسل کر دیں تو بہت مہربانی ہوگی آپ کی یہ آپ میں آپ کے یہاں سے ڈیلی کچھ نہ کچھ وہ کرتی ہوں آرڈر